जय झूलेलाल सूरत में लोकप्रिय कोरियोग्राफी ईअं ॻाइनि इहा डांस स्टेज वग़ैरह सभु कुझु थींदो रहंदो आहे पर मूंखे इन ॻाल्हि में कुझु बि जाण नाहे या त मूंखे इंट्रस्ट बि नाहे सभु सूरत में वधीक ई वधीक थींदो रहंदो आहे पर मूंखे कुझु इन ॻाल्हि जो नॉलेज नाहे